खाना बनाते समय हमें बहुत सावधानियों को बरतना पड़ता है जैसे कि हमको ध्यान देना पड़ेगा कि चूल्हा हम लोग कैसे खोले हैं सिलिन्डर खुला है या नहीं खुला है या कहीं पता चलता है कि चूल्हा खोल कर छोड़ दिये और गैस जला ही नहीं तो उससे गैस निकलता है झटका में जलाते हैं तो गैस अधिक जल जाता है तो जलने का दर रहता है उससे हम लोगों को यह सब सावधानियाँ बरतना पड़ता है और हम लोग अधिक से अधिक अधिक से अधिक हम लोग जैसे पहले लोग चूल्हा पर खाना बनाते थे और धुआँ धक्कड़ बहुत ज़्यादा होता था उसमें कपड़े से उतारना पड़ता था उस कपड़ा जल जाता था हाथ जल जाते थे कभी कभी तो ऐसा भी होता था कपड़ा पकड़ लेता है तो औरतें जल जाती थीं उनकी चिनगारियों से भी कपड़े पकड़ लेते हैं तो अब तो खैर हम लोग चूल चूल्हा है इंडक्सन है उस पर बनाते हैं वह चूल्हे और अत्तू का तो जमाना चला गया तो वह सब नहीं है फिर भी इस पर सावधानियाँ बरतना पड़ता है हाथ जल जाते हैं तेल छटक जाते हैं अगर आँच तेज़ कर के हम लोग खाना बनाएँ तो सब्ज़ियाँ जल जाती हैं हम लोगों को आराम से करना चाहिए आराम से कराही रखें फिर उसमें तेल डालें उसमें सब्ज़ी डालें फिर इसमें मर मसाला अपना सब धीरे धीरे कर के अथो करें अधिकतर तो पूजा पाठ होता है तो बहुत बहुत लोगों का खाना भी बनाना पड़ता है जिसपर बहुत ही दिक्कतें आती हैं अपने ही बनाओ अपने भी अत्तू करो और ये सब पंडितों लोगों का भी फल्हारी बनाओ उनको भोजन कराओ भोजन के समय उनका खाना बना के खिलाओ औ अधिकतर यह सब करने में दिक्कत हो जाता है कभी कभी आँच तेज़ हो जाता है तो सब्जियाँ जल जाती हैं तेल गर्म हो जाता है तो पूड़ियाँ जल जाती हैं औ दिक्कत तो यह सब हो ही जाता है खाना पानी बनाने में तो हम लोगों को यह सावधानियाँ बरतनी पड़ती है कि हम लोग कम आँच कर के सावधानी से काम करें कि हम लोगों को कोई दिक्कत न हो और अच्छे से अच्छे तरीके से उसको अच्छा खाना बनाने की कोशिश करें अपना भी बचाव करें साफ़ सफ़ाई करें उसका हम लोगों को चूल्हा गैस कीचेन अपना साफ़ सुथरा रखना चाहिए उसमें किसी प्रकार का कीड़ा वह सब मक्खी उक्खी न बैठे बहुत साफ़ सफ़ाई करना पड़ता है और सब अच्छे ढंग से रखना पड़ता है हम लोगों को खाना बना कर के ढक देना चाहिए उसको वहाँ पर सामान अपना घर का नहीं रखें कि इस पर मक्खी बैठे या कोई कीड़े आएँ और हम हमेशा जिसके घर में बच्चे रहते हैं हमेशा पूरी है पकवान है यह सब तो बनता ही रहता है हमेशा यह सब्ज़ी पूड़ी है तो ठकुआ है तो हमेशा कोई हलवा बनाओ कोई यह करो तो अपना यह सब लगा रहता है तो इन सब पर हम लोग को बहुत ही सावधानियाँ बरतनी पड़ती है कि हम लोग अच्छे से काम करें तो ढक कर सब सामान अपना रखें और कोई गैस चूल्हे से हम लोगों को बचना चाहिए कि हम लोगों का समान भी न जले हम लोग भी न जले और हम लोगों का सामान भी सही रहे और घर में पच्चीस छब्बीस लोग अधिकतर आना जाना रहता है खाना बनाते हैं पूड़ी बनाते हैं तो कभी तेल पूड़ी बनाते समय तेल छटक जाता है सब्ज़ी डाले कराही गर्म हो गया तेल डाल दिये सब्ज़ी डाले तो पता चलता है तेल छटक कर देह पर जल जाता है तो यह सब सावधानियाँ हम लोग को बरतनी चहिए और हम लोगों को खूब अच्छे से अपना ध्यान देना चाहिए और अच्छे से खान पान बहुत भीड़ भक्कर भी होती है हम लोगों के यहाँ ऐसे पूजा पाठ में खाना हम लोगों को हमही लोगों को बनाना पड़ता है बाहर के लोगों को नहीं बनाने पड़ता है क्योंकि अधिकतर पंडित लोग बाहरी लोगों को बनाए हुआ खाना नहीं खाते हैं इसीलिए हम लोग को सावधानियाँ बरतते हुये अपना काम करना चाहिए